पाँच चारि दू हजार चौबीस दस चारि दू हजार चौबीस आठ छओ दू हजार चौबीस आ फेरु सात सात सात आठ दू हजार चौबीस आ दस दस आ आठ एन्नी सात दू हजार चौबीस